آج کل کے آج کل کے دور میں کھیل بہت ضروری ہے صحت کے لیے اور ہر ایک کھیل کھیلنا چاہیے ابھی اس دور میں اتنے کھیل نکل گئے ہیں ہر ایک کھیل کھیلنا چاہیے سب کو بڑے بزرگ سب کو بچوں کو جیسے پڑھنا ضروری ہے پڑھتے لکھتے ہیں اسی حساب سے کھیلنا بھی ضروری ہے یہ بھی ہمارے صحت کے لیے اچھا ہے ہر ایک کھیل کھیلنا چاہیے ہاکی ہوا کبڈی کرکٹ چھپن چھپائی یہ سب کھیلنا چاہیے بہت ضروری ہے صحت کے لیے جیسے ہم پڑھتے ہیں لکھتے ہیں پڑھنا ضروری ہے ویسے ہی کھیلنا بھی ضروری ہے آج کل کے دور میں کھیل بہت ضروری ہے کھیلا خود بھی کھیلنا چاہیے اور اپنے دوستوں کو بھی کھلانا چاہیے کھیل کی بہت اہمیت ہے کھیل سے ہمیں راحت ملتا ہے کھیل کھیلنے سے ہمیں سکون ملتا ہے اپنے اندر ہمت آتی ہے